جی نہیں ہمارے یہاں کوئی مخصوص ثقافتی طرزِ عمل نہیں ہیں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں کرتے ہیں چاہے ہم نماز پڑھیں تو جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی جو شریعت میں جو لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہم روزہ کا استعمال روزہ کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور حج جو کرتے ہیں وہ بھی جو ہے انہیں کے مطابق شریعت قرآن حدیث کے مطابق ہم سب حج کرتے ہیں اس میں اپنی ہم اپنی طرف سے کوئی ثقافت نہیں کرتے جو ہم کو حکم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں